में थोआनू सनान लग्गा अज्ज दे अज्ज दे बारे च जेह्ड़ी डेली डेली बेस अस टैकनालजी यूज़ करने जेह्ड़ी अस डेली चीज़ां हर इक चीज़ अस डेली यूज़ करने अस में थोआनू उस बारे दी चीज़ां सनान लगा इ'यां लाई लैओ एह् फोन गै लाई लैओ जियां सानूं एह्दे सौ फायदे ते सौ गै हानि ऐ सौ गै सानूं घाटा ऐ एह्दा इ'यां लाई लैओ सानूं कोई चीज़ां दा कोई किश किश करना असें कोई चीज दा सानूं नेईं पता लग्गा दा सौ चीज़ कुदै जाना कुदै किश नेईं पता लग्गै ते अस दो मिन्ट दे बिच्च गूगल कड्ढने ते दो मैंटैं च एह्दे च जेह्ड़ा बी किश जित्थें बी जाना ओह्दा नांऽ लिखने ते झट्ट पता लग्गी जंदा भला एह् इत्थें ऐ इत्थें जाना इत्थें नेईं ते होर जियां अस डेली चीज़ यूज करने भला एह् होई गेई घरा च भला अस कुदै वाशिंग मशीन लाई लैओ इ'यां असेंगी डेली कपड़े धोने ते ओह् डेली डेली साढ़े घरा दे बिच्च ओह् चीज यूज़ होंदी ऐ ते होर जियां असें लाई लैओ भला अस जियां असें कुतै जाना इ'यां लाई लैओ घरा दे बिच्च गड्डी ऐ कुतै जाना ओह् बी डेली यूज़ होंदी कुदै इद्धर जाना इद्धर जाना ते ओह् चीज़ ते साढ़े ताईं यूज़ होनी गै होनी ते होर साढ़े ताईं इ'यां लाई लैओ साढ़े घर टी वी ऐ ओह् बी सारे बैठियै कुदै दिखदे ओह् बी साढ़े ताईं इक डेली बेस ताईं चीज यूज़ होंदी गै होंदी होर इ'यां लाई लैओ घरा बिच्च गैस ऐ उब्बी रुट्टी बी ओह्दे उप्पर बनानी सब किश करने गै पौंदा ओह्दे उप्पर गै होंदा जियां पैह्लें लाई लैओ अस ओह् करदे हे अग्ग उग्ग बालदे हे टैम लग्गी जंदा हा अज्जकल अस फटोफट लान्ने गैस ते फटोफट कम्म करियै बेह्ले होई जन्ने एह् बी साढ़े घरा च डेली यूज होने आह्ली चीज ऐ ते होर सानूं लाई लैओ इ'यां एह् ऐ पानी एह् बी सानूं डेली चाहिदा डेली यूज ताईं सानूं नेईं होऐ ते अस मरी जन्ने एह्दे बगैरा केह् करना पानी ते पीना गै ऐ ते होर सानूं इ'यां लाई लैओ भला असें कुदै किश सौ कम्म पेई जंदा फोनै पिच्छें बी पेई जंदा कुदै किसे पैसे पिच्छें पेई जंदा एह् ऐ डेली दे टैकनीक डेली टैकनालजी यूज़ आह्लियां चीज़ां साढ़े लाग्गे इ'यां लाई लैओ भला असें कुदै जाना कोई सौ रीजन होंदा कुदै चली जाना ते सानूं मोटरसैकल चाहिदा गै चाहिदा होंदा एह् बी साढ़े घरा ताईं इक डेली टकनीक यूज चाहिदी गै चाहिदी सानूं